आं बारबि रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओ फ्राइद राइस ओंखाम एवनाय बेदरजों आरो ओ चाउमिन दाव बेदरजों ओंखाम उखैनानै बिहरदों ओ रेस्टुरेन्टनि मुङा जाबाय बारबि आरो थं बेंथल ओ आंनि थङा जाहैबाय बिख्रमफुर आं बिहरदों ओ आं जानो गोथाव मोनो चाउमिनजों दाउ आरो ओ ओंखाम एवनाय बेफोरबायदिखौ बिहरदों आं ओंखाम उखैबाय ओंखाम उखैनानै ओंखाम उखैनानै थानो हाला मा जागोन मागोन मोनबाय न'वावबो जेबो गैया बेनिखायनो आं ओ जानो लुबैनानै बिहरबाय रेस्टुरेन्टाव आं अरदार खालामहरबाय बेखौनो जानानै थानोसै आरो आङो ओंखाम जाखांनानै आरामनो गोजोननाय लानानै ओंखाम जानानै थानोसै बेखौनो